औ जोंनि सिरां डिस्ट्रिक्ट आव थानाय मोनसे मालिबिटा होननाय गामिआव बै समावहाय ओरैबादि दैनि आंखाल जादों लोंनाय दै गायनाय फुनायावहाय आंखाल जादों बेजों लोगोसे गोबां हालुवाफोरा गायनाय फुनायाव खस्थ' मोनदोंमोन आरो लोंनाय दैनि थाखाय खस्थ' मोनदोंमोन लोंनाय दैखौ ओरैबायदि गोजान जायगायाव लायनानै लोंफैनांगौ जायोमोन जेरावनाखि सेलाय बेलाय दैखर मोनसेआवनो हारसा बर' जयै सेलाय बेलाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो गोबां दुखुनि आरो मोनसे समाव जेब्लानाखि दैबाना जानानैहाय गायग्रा हा गायग्रा दंग'नि दैया बान्दोआ बायफ्रुलांजोबो बे समावहाय गायनाय फुनायाव ओरैबादि गोहोम खोख्लैदोंमोन जेराव मोजां आबाद बोखांनो हायाखै आरो दै बानाजों माखासे हा हुफोरा खुरखालांजादों बेफोरबादि गोबां गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो गामिनि हालुवाफोरखौ गोबां गोहोम खोख्लैदों बै समावहाय जेरै हालेवनो थाखाय दै गैया दंग'निफ्राय दै मोना आरो गामियावबो खरान जाबाय अखाबो हाया बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खस्थ'खौ जों भुगिनांदोंमोन आरो लोंनाय दैनि जेंना गायनाय फुनायनि जेंना बेफोरबादि आरो